ہم جو ہے جو کھیل کھیلتے تھے اس میں سارے ہی کھیل آؤٹ ڈور ہی ہوتے تھے جیسے کرکٹ یہ بھی آؤٹ ڈور ہے فٹ بال یہ بھی آؤٹ ڈور ہے والی بال یہ بھی آؤٹ ڈور ہے کبڈی یہ بھی آؤٹ ڈور ہے سونا گڑھنت یہ بھی آؤٹ ڈور ہے اس وقت پہ گاج گجریا یہ بھی آؤٹ ڈور ہے جو ہے لکا چھپی یہ بھی آؤٹ ڈور ہے یہ باہر ہی کھیلتے تھے اور جو ہے جتنے بھی کھیل ہیں سارے کے سارے باہر ہی کھیلے کرکٹ جو ہے وہ بھی باہر کھیلتے تھے اور جو ہے لوہا گڑھنت سونا گڑھنت یہ سب ہم لوگ باہر ہی کھیلتے تھے جو سارے کھیل ہیں وہ سب بیرونی ہی کھیل ہیں جس سے ہم لطف اندوز ہوتے تھے یا جس سے ہم اپنے دل کو بہلایا کرتے تھے خوب مزے لیا کرتے تھے بے ایمانی تو خوب کیا کرتے تھے اور بہت بہت مزا لیتے تھے